हाल ही दिनों में हमारी जो नई सरकार है भारत सरकार उन्होंनेकृषि को लेकर कईं सारी नई नई नीतियाँ बनाईं नए नए रिसर्च की नए नए खोज की और नई नई सारी किस्म को उजागर किया किस्म बनाई भी सही जैसे हैदराबाद में एक कृषि विद्यालय है वहाँ पर नई नई किस्मों का उत्पादन हो रहा है जिसको कई सारे क्षेत्रों में फैलाव किया जा रहा है धीरे धीरे चने की हुई जैसे कृषि अनुसंधान विधियाँ क्रई प्रकार की होती हैं जिसमें वो कृषक को देखकर बताई जाती है क्योंकि कई सारे कृषअ होते हैं क्र किसान होते हैं कोई किसान अपनी कम ज़मीन होती है किसी किसान के पास बहुत ज़मीन होती है किसी किसान के पास लाखों बीघा मतलब हज़ारों बीघा ज़मीन होती है उस हिसाब से वो नीतियाँ बनाई जाती हैं छोटे किसान होते हैं उनके पास कुछ एकड़ ज़मीन होती है उसमें अपने फ़सल बोते हैं उसको सिंचाई करते हैं बा उसको अपने हिसाब से किसी भी तरीक़े से उसको उत्पादन ले लेते हैं वहाँ सर देखा जाए तो भारत सरकार ने आज कल नई नई चीज़ों को अपग्रेड करना चाहा है जिसमें से किसान की जो फ़सल हो उसको बेचने के लिए भी नई सारी योजना लागू की गई है जिसमें से किसान अपनी फ़सल अपने स्वयं के खेत से बेच सकता है व कुछ फ़सल का नमूना लेकर भी कृषि उपज मंडी में जाकर बेच सकता है और ये भी नया अच्छा कदम है इसमें किसानों को बहुत लाभ होता है वाहन लागत कम ट्रांसपोर्ट की लागत कम होती है क्योंकि घर से ही जब माल उठ जाता है किसान का तो बहुत अच्छा लगता है उसे रही बात नीतियों की जिसमें भारत सरकार चाहती है कि किसान भारत के किसान अपनी फ़सल को बेचने के लिए नए नए इन्स्प्रा नए नए यंत्र उपकरण व इनका उपयोग करें और अपनी जो फ़सल है उसका उत्पादन अच्छे तरीक़े से बढ़ा सकें जैसे नए नए यंत्र हुए ट्रेल वगैरह वगेरे उसके बाद सिंचाई में कई सारे प्रॉडक्ट हुए उनका उपयोग होता है ओ उसमें मृदा परिक्षण भी करवाने के लिए सरकार ने अपनी नीतियाँ बनाई ताकि किसान अपनी मृदा की जानकारियाँ ले सके कि इसमें कौनसा बीज कौनसी फ़सल लगानी है कम पानी वाली ज़्यादा पानी वाली या बिल्कुल सूक्ष्म पानी वाली उससे क्या होता है कि किसानों को कम लागत व कम सिंचाई में भी बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है जैसे कि कई सारी फ़सलें हैं जिसमें कई गुना पानी लगता है कई मैट्रिक टन पानी देना पड़ता है गेहूँ की हुई धान की हुई इन फ़सलों में पानी बहुत आवश्यक होती है